हमारे क्षेत्र में अलग अलग संस्कृति वाले बाहर के भी लोग रहते हैं हम उनसे मेल जोल भी रखते हैं कई सब धर्म के लोग रहते हैं जैसे पंजाबी सिख जैन धर्म के आदिवासी तो इस प्रकार से कई संस्कृतियों के लोग हमारे यहाँ पर रहते हैं और हम हम उनसे जब जब भी उनके ऐसे कोई त्योहार आते हैं तो हम भी उनमें थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेट कर लेते हैं जैसे हमारे यहाँ जैन समाज के लोग रहते हैं तो उनकी महावीर जयंती वो बहुत अच्छे से मानते है तो हम भी उनके उस कार्यक्रम में जाते हैं आते हैं और उसको देखते हैं की वो कैसे वो लोग मानते हैं हमारे यहाँ जैसे पंजाबी धर्म के लोग रहते हैं तो वे भी अपने गुरुनानक जयंती को बहुत अच्छे से मानते हैं बड़ा प्रोशेशन निकलते हैं और भंडारा रखते हैं तो हमने उसमें भी पार्टिसिपेट किया है और उनके इन कार्यक्रमों को भी देखा है आदिवासी लोग भी हमारे यहाँ पर हैं कुछ हमारे आस पास हीं एक दो परिवार रहते हैं आदिवासी तो कभी कभी हम उनके यहाँ शादी में भी गये उनकी शादियाँ थोड़ी अलग तरह की होती हैं हमारी शादियों से लेकिन हम गये हैं उनके भी देखा है मुस्लिम समाज के लोग हमारे पिछे वाली रोड पर रहते हैं तो उनके यहाँ भी शादियाँ होती हैं सम्मेलन होते हैं और उनका थोड़ा सा रीति रिवाज अलग होता है लेकिन अब हम साथ में रहते हैं एक हीं मुहल्ले में रहते हैं तो जाना आना भी पड़ता है तो हम लोग ऐसा नहीं है कि वो भी हमारे यहाँ कार्यक्रमों में आते हैं और हम भी उनके यहाँ कार्यक्रमों में जाते हैं हमारे कुछ त्योहार अलग होते हैं उनके कुछ त्योहार भी अलग होते हैं तो वे त्योहार अपने तरीके से मानते हैं हम त्योहार अपने तरीके से मानते हैं लेकिन एक दूसरे का सपोर्ट कर लेते हैं और मानते हैं आपस में वो सब एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं और इस तरह से हम अपने त्योहार भी मना लेते हैं